हय म्हाका खूब आवडटा कित्याक म्हाजो स्वताची हॉबी बीन आसा म्हाजो छंदूय आसा झाडांचेंच हे करपाचें आमगेर तुमी पळयश्यात जाल्यार आमगेर फूल झाडां म्हजे कडेन जागो शोर्ट आसल्या कारणान आसा तितलीं हांवें एड म्हणजे एडज्स्टमेंट करून झाडां फुलझाडां फुलयल्यांत तांकां हांव डेयली वॉटरिंग करता न चुकता डेयली आमकां नळ आयलो की हांव तांकां वॉटरिंग करतां फर्टिलायजर आठ आठ दिसांनी हांव तेंकां फर्टिलायझर घालतां आनी फर्टिलायझर कॅमिकल बॅस वापरनासतना हांव कितें म्हणटा तें आमचें ऑर्गेनिक घालतां म्हणजे गांयदोळ खत बीन तें बरें येता डेयली ते झाडांची माती बी मातशी उस्तूवप रूट्स तेंचे मातशे लूज करप माती लूज करप तांकां खत घालप हो प्रोसेस म्हाजो एक आठ आठ पंदरा दिसांनी चालूच आसता तशेंच झाडांक आमकां स्प्रे मारचें पडटा कित्याक झाडांक खूब फावटी फंगस तयार जाता झाडांचेर फंगस जाल्ले कारणान तें फंगस तीं झाडां आपूण खाता आनी तुमची झाडांची ग्रोथ जावपाक मागीर थंय स्टॉप पडटा तेन्ना तांकां फर्टिलायझर स्प्रे मारची पडटा फर्टिलायझर म्हटलें की तुवें ताका उदकांत हळदी पिठो ना जाल्यार तितून इल्लो हॅन्ड वॉश तो घालून तूं तो हालोवन जर तांचेर स्प्रे मारीत न्ही एक चार चार दिसांनी एक दोन तीन फावटी तरी मारपाक जाय तांकां तो फंगस लागता पळय तो ऑटोमेटीक वयता फंगस आनी म्हाका तें करतना इतलें मनाक खोशी जाता जेन्ना एक झाड इल्लेंशें तूं रोयिल्लें आसता त्या झाडाची सद्दां ग्रोथ पळयत रावता मागीर एक दीस ताका फूल येता तेन्ना तें फूल जालें फळ तें फूल फळ येलें की तुका तें एक उमेद जाता पळय ती वेगळीच आसता ते उमेदीक एक हें आसना फूल स्टॉप आसना आनी सांगपाकूय शकना कितली उमेद जाल्या ती इतली खुशी भोगता म्हाका की सांगपाक शकना हांव तुमकां